دہلی میں یمنا كے آس پاس كے جو علاقے ہیں وہاں پر آپ كھیتی باڑی كر سكتے ہیں اور وہ محدود علاقے ہیں جوكہ یمنا كے آس پاس ہیں وزیرآباد كے آس پاس كھجوری كے آس پاس اسی طریقے سے عثمان پور كے آس پاس اسی طریقے سے دہلی چھ سے جو آگے كا علاقہ ہے جہاں پہ یمنا ہے وہاں پر جو ہے كھیتی باڑی كر سكتے ہیں اور بہت سے لوگ كھیتی باڑی كرتے بھی ہیں اور بہت سی كھیتی باڑیاں ہوتی بھی ہے لیكن اس كے علاوہ كوئی خاص جو ہے قدرتی وسائل دہلی كے اندر ہے نہیں كیونكہ دہلی صرف چودہ سو كیلو میٹر كے اندر ہے اور دہلی كا جو جائے وقوع ہے اب وہ پورے طور پر بھر چكا ہے لوگوں كے آبادی ہے رہائشی مكانات ہیں آفیسیز ہیں تو یہی ساری چیزیں ہیں اور قدرتی وسائل ناپید ہیں یہاں